کار تھی میرے پاس کار میں چلا رہا تھا اچھی گاڑی چلی اچھی سروس دیے اچھا گھومے پھرے انجوائمنٹ کرے فیملی ف یملی کے ساتھ ہم لوگ کھایے پیے گھومے پھرے سب کچھ کرے لیکن بعد میں جب گاڑی ستانا شروع کری تو نگیٹیو میں شمار ہو گیا ڈن